دیگر مذاہب میں ایک رول ہوتا ہے وہ ہے شراب كو حرام یعنی ان كے مذاہب میں جس طرح ہمارے مذہب میں شراب كو جائز نہیں ٹھہرایا گیا ہے اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی شراب كو حرام ٹھہرایا گیا ہے اس وجہ سے كہ وہ بھی سمجھتے ہیں كہ شراب پی كے آدمی نشے میں ہوتا ہے نشے میں جو ہے عقل مغلوب ہوتی ہے اور كچھ بھی كر سكتا ہے آدمی بہت سے گناہ كر سكتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سی لڑائیاں جھگڑا جھگڑا وغیرہ اس سے ہوسكتے ہیں اسی طرح اس كو حرام كیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ كیا كہتے ہیں انٹر نیشنل قانون بھی بنا ہوا ہے كہ بھائی جب جنگ شروع ہو تو بچوں كو بوڑھوں كو عورتوں كو ان كو نہ چھیڑا جائے ان كو ان كی حفاظت كی جائے ان پہ كچھ نہ كیا جائے ان کو ان پر ظلم نہ كیا جائے بلكہ جو جنگی افراد ہوتے ہیں ان سے لڑائی كی جائے ان سے نہ لڑا جائے ان كو بلا وجہ ان كو نہ مارا جائے تو یہ بھی چیز بہت پسند ہے اور یہ ہے كہ آدمی كو انسانیت دیكھنی چاہیے ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت كا پیغام دیتا ہے اگر کہ اگرچہ كتابیں بدل گئی ہو لیكن ابھی بھی بہت سے افراد ہیں جو پیغام محبت كو پھیلاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے پیغام محبت كو پھیلانا یہ جو قانون بنتے ہیں یہ اس لیے بنتے ہیں كہ انسان انسان ہونے كے مطابق اپنی زندگی گزارے تا كہ جو ہے لوگوں كے سامنے ظلم و زیادتی نہ ہو اسی وجہ سے قوانین بنتے ہیں چاہے مذہب كے قوانین اپنے مذہب كی یا دیگر مذہب كی یا كسی دیس كی یہ جو قانون بنتے ہیں اس وجہ سے كہ انسان اچّھے طریقے سے اپںی زندگی گزار سكے اس لیے قانون بنتے ہیں